آپ اپنے کرداروں کو کیسے تیار کرتے ہیں تو کرداروں کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کردار کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم رہتے ہیں یا وقت گزارتے ہیں جہاں پر اور وہ کردار ہم کو کہیں نہ کہیں کچھ متاثر کرتا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ بھائی ہم اس کردار پر لکھ سکتے ہیں تو ہمارے یہاں چونکہ میں تو جو ہوں بنیادی طور پر مزاح لکھتا ہوں تو مزاح میں کردار کچھ ہر کردار فٹ نہیں ہو پاتا ہے کچھ ایسا آڑا ترچھاپن اگر اس میں جب تک نہیں ہوگا جس سے مزاح پیدا کرنا ہے تھوڑا سا الگ ڈھنگ سے اس میں لکھنا پڑے گا تبھی جا کر کے جو ہے اس کردار سے مزاح پیدا ہوتا ہے اچھا قابل اعتماد اور دلچسپ کردار بنانے کا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے بس آپ یہی سمجھیے کہ ایک مزاح اس کے اندر جو ہے وہی اس کو ایک خاص کردار بناتا ہے کہ وہ اپنی نقل و حرکت سے یعنی اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے عمل سے کچھ ایسی ایسے کام کرتا ہے جس سے مطلب مزاح پیدا ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے مسکراتا ہے انسان اس کے بیٹھنے کے طریقے پہ اس کا مذاق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کردار کو مذاق بنانے کے پیش کرنا بلکہ قابل ایک طرح سے پُرمزاح بنانا یہ ایک الگ بات ہے اچھا سماج کے بارے میں یہ جو تیسری بات ہے کہ سماج کے بارے میں ہاں ظاہر سی بات ہے سماج میں جو سچائیاں ہیں جو حقیقتیں ہیں اس اس سے جو آپ نہیں بچ سکتے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی لکھنا پڑے گا ورنہ تحریر میں وہ دم نہیں آ پائے گا ہے نا